उत्तर प्रदेश में लाइसेंस परमिट प्रमाण पत्र दा वग़ैरह ख़ासि सरकारी नागरिक सेवाऊं आहिनि इन्हनि ताईं पहुचण लाइ अलॻि अलॻि आफ़िस आहिनि ऐं हुतां जा कर्मचारी नागरिकनि खे पूरी मदद कंदा आहिनि